हा मां बचपन खां ई ड्रॉइंग जे कॉम्पीटिशन में पार्ट वठंदो हुअमि छो कि सुठी अहिड़ी ठहंदी हुई स्कैच ऐं ड्रॉइगूं त जाम सारा ॿार जिते पार्टिसिपेट कंदा हुआ अहिड़े अहिड़े जीअं सौ मां सौ ॿार थिया ॾह ॿार थिया वीह ॿार थिया हिकु दफ़ो मुंहिंजी शायदि सौ ॿारनि जी विच में कॉम्पीटिशन हुई त मूंखे लॻो कि हिन में मुंहिंजी सुठी घणो रेंक ईंदो केतिरो रैंक ईंदो पर लास्ट में मुंहिंजो हुन में फ़स्ट रैंक आहियो त मूंखे जाम सुठो तरह सां ट्रॉफ़ी एवॉड ऐं सम्मान मिलियो